असांजे सिंधी समाज में घणा ई अहिड़ा ॾिण वार थियनि था जेके सभु सिंधी गॾिजी मल्हाईंदा आहिनि ऐं चङे धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि जीअं त चालीहों थधिड़ी लाल लोई ऐं महालक्ष्मी जेके सभु सिंधी गॾिजी करे घणे ई धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि चालीहों सिंधियुनि जो ख़ासि ॾिणु आहे इहो हर साल लॻभॻि सोरहीं जुलाई ते शुरू थींदो आहे उल्हासनगर जे चालीहें मंदर में रोज़ मेलो लॻंदो आहे रोज़ शाम जो उते लाल जा पंजिड़ा आरती ऐं लाल जी चादर चाढ़ी वेंदी आहे ऐं भॼन ऐं आरती पिणु थींदी आहे आख़िरी ॾींहं ते अख़ो चाढ़ियो वेंदो आहे मथे ते मटिकी रखी पूॼा पिणु कई वेंदी आहे मर्द सॼो महिनो ॾाढ़ी ऐं वार न लाहींदा आहिनि ऐं पेरनि में चपल बि न पाईंदा आहिनि ॿियो ॾिणु जेको चङे धूम धाम सां सभु सिंधी मल्हाईंदा आहिनि उहो ॾिणु आहे थधिड़ी हिन ॾिण ते सिंधी हिकु ॾींहुं पहिरियों लोला पचाईंदा आहिनि दाल जा फुल्का बेसणी ऐं अलॻि अलॻि भाॼियूं बि ठाहींदा आहिनि पोइ आख़िर में आनिड़ियूं पचाए तए खे थधो कयो वेंदो आहे इन ॾींहं ते लोलनि जी पूॼा करे उहे ई खाइॿा आहिनि इन सॼे ॾींहं ते तओ न ॿारिबो आहे ऐं गरम रोटी बि न खाइबी आहे शाम जे वक़्ति माण्हू इन ॾींहं ते तास कंदा तास जी रांदि खेॾंदा आहिनि ॿियो जेको त्योहारु आहे जेको सिंधी चङे ई धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि उहो आहे महालक्ष्मीअ जो त्योहारु महालक्ष्मीअ जो ॾिणु जेको अठे सिराध ते ईंदो आहे हिन ॾिण ते असां सॻड़ा छोड़ींदा आहियूं इहे सॻड़ा सोरहं ॾींहं अॻ में ॿधिबा आहिनि महालक्ष्मी जे ॾींहं ते मिठा ॻच ठाहिया वेंदा आहिनि ब्राम्हण वटि शाम जे वक़्ति सॻड़ा ॻच अटो ऐं चौ मुखो ॾीयो खणी वञिबो आहे ऐं कथा पिणु ॿुधिबी आहे महालक्ष्मीअ जो ॾिणु असां सिंधियुनि लाइ ख़ासि ॾिणु हूंदो आहे जेके सभु सिंधी चङे धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि ॿियो जेको ॾिणु आहे जेको सभु सिंधी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहिनि उहो आहे टीजड़ी टीजड़ीअ जो त्योहारु रक्षाबंधन खां ॿिनि या टिनि ॾींहंनि खां पोइ लॻभॻि मल्हायो वेंदो आहे जंहिंमें औरतूं सॼो ॾींहुं विरतु रखी पंहिंजे घोटनि जे लंबीअ हयातीअ जी पूॼा कंदियूं आहिनि ऐं राति जो चंड खे अर्घु डॾेई विरतु छोड़ींदियूं आहिनि त इहे कुझु त्योहार आहिनि जेके सभु सिंधी गॾिजी करे म्ल्हाए मल्हाईंदा आहिनि